ज़्यादातर तेल का प्रयोग किया जाता है तेल ज ज़्यादा अच्छा है हम तेल में जैसे नारियल का कोकोनट ओइल ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं यह लगाने से मतलब मुझे सिर में ठंडक मिलती है उस्से बाल भी लंबे होते हैं और मतलब ज़्यादा गिरने की भी टेंशन नहीं होती है और यह मैं सप्ताह में तीन बार मैं यह यूज़ करती हूँ